हैलो हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप हाँ हाँ बोलिए हाँ हाँ बन रहा है बन रहा है आइये सुबह सुबह चाय जो है सुबह तो चाय का ही ज़रूरी पड़ता है ना तो आइए हाँ चाय है बिस्कुट है कुरकुरे है बिस्कुट है दो तीन तरह का बिस्कुट है खस्ता है हाँ हाँ बढ़ियें चल रहा है बस आप लोग की दुआ बनी रहे मेरा काम रोज़गार चलता रहे और क्या चाहिए हमको कस्टमर हाँ नहीं ऊपर वाले का तो सब पर है नीचे वाले की दुआ किसी किसी पर होती है हाँ बताओ हाँ ठीक है आजकल तो चाय कंपलसरी हो गया ह्म्म नहीं नहीं चाय नहीं खुल गया दुकान तो सुबह सुबह खुलता है क्योंकि सुबह सुबह ज़रूरी है ना लोग आते हैं जाते हैं मुसाफ़िर है कोई कहीं रुकता है आता है और चाय का दुकान तो सुबह खोलना पड़ता है हर तरह का ग्राहक चलाता है कभी बस चल आती है पैसेन्जर आते हैं सुबह सुबह तो मान लीजिये उनको ज़रूरी है ना हाँ पाँच रुपए खुल्ले हो तो हाँ कुछ कसरत करने भी जाते हैं तो कसरत वसरत करके जब लौटते हैं तो चलिए थोड़ा चाय पी लेते हैं इसलिए हाँ इसी हाँ इसीलिए सुबह खोलना पड़ता है हाँ हाँ और हाँ ह्म्म चाय भाईसाब आजकल तो चाय का भी दाम बढ़ गया है आपको यहाँ चाय एक नंबर चाय मिलेगा हाँ चाय हाँ दस पंद्रह हो गया है हाँ हाँ बोलिए बोलिए ह्म्म ठीक है आइए आप यहाँ बगल में घूमने फिरने का भी थोड़ा सा जगह घूम फिर लीजिए चाय पी लीजिए घूम फिर लीजिए